अपना दरवाजा पर फूल लगाते हैं उसमें सबेरे उठ करके जल पानी पटाते हैं अर फूल खिलता है तो फूल देख कर के बहुत हमको खुश बढ़ता है जो कि हमको बगीचा में फूल फुला गया वह फूल तोड़ करके हम पूजा करने को लिए रख लेते हैं उसके बाद जो फूल होता है अथी बैंगन को पेड़ लगाते हैं वह फिर उसमें भी फल होता है वह भी देख करके खुश होता है जो कि हमको बैंगन को पेड़ फल गया है कटहल को पेड़ लगाते हैं उस कटहल को बतिया देखते है वह देख कर के हमको खुश होता है जे कि हाँ हमको कटहल फल गया यह बहुत अच्छा है जो पेड़ लगाते हैं सब पेड़ को देख कर के बहुत आत्मा खुश होता है साग सब्ज़ी लगाते हैं ये भिंडी हुआ करेला हुआ घीरा हुआ सजमैन हुआ बैसक्खा कदुआ लगता है हर सब्ज़ी जो है सो बैसक्खा लगता है बोरा है जैसे कि अथी तरुअरिया सीम है दो तरह के सीम होता है एगो देहाती होता है एगो तरुअरिया सीम होता है यह सब लगाते हैं सब देखते हैं तो बहुत हमको पसन्द होता है और उसके बाद जो जो फल होता है जो आम है कटहल है जामुन है इन सबको फल फलता है तो वह सब देख कर के हमको बहुत खुश पड़ता है जो कि पेड़ बढ़ता है जो कि अमदुर है जैसे कि बिहार में कहता है अमदुर लताम नहीं कहता है तो अमदुर कहता है वह भी फलता है तो वह भी अच्छा लगता है पपीता है शरीफा है उसके बाद सतालू है यही सब पेड़ में फलता है तो देख कर के बहुत आत्मा खुश होता है और उसके बाद उसके बाद ए